میں ٹراول کمپنی کو زیادہ نہیں جانتی ہوں میں اتنا جانتی ہوں کہ ہمارے یہاں کے آدمی جاتے ہیں ہمارے پریوار کے آدمی یا ہمارے گھر خاندان کے آدمی سب جاتے ہیں وہاں عمرہ حج عمرہ کرنے کے لیے تو سب بولتے ہیں کہ یہاں بہت لیٹ ہوتا ہے کچھ آدمی سچ بولتے ہیں کچھ غلط بولتے ہیں کچھ جھوٹ بھی بولتے ہیں ان پر ہم لوگ اتنا نہیں کرتے ہیں وشواس کون کیا بول رہے ہیں نہیں بول رہے ہیں وہ تو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں ہم لوگ تو دیکھے ہیں نہیں آنکھ سے یہ جو آدمی جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ ہم حج عمرہ کرنے کے لیے جائے ہیں کنکر پھینک رہے ہیں یا گھوم رہے ہیں حشر میدان میں دوڑ لگا رہے ہیں اور جو وہاں کام کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر ٹائم سے ٹائم سے گھوم بھی رہے ہیں ٹائم سے کھانا بھی کھا رہے ہیں ہر کام وہاں پر کر رہے ہیں اور جو ہے حشر میدان میں آدمی جاتے ہیں تو وہاں وہاں جو ہے وہ لباس پہنتے ہیں وہاں کے لباس جو ہے نا وہی لباس پہن کر کے عمرہ کرتے ہیں آدمی جو آتے ہیں وہاں کے آدمی جو بولتے ہیں ہم لوگ تو نہیں دکھے نہیں جانتے ہیں وہی سب بول رہے ہیں تو ہم لوگ جان رہے ہیں